सीतामढ़ी के जिलाके इतिहास बड्ड प्राचीन छै प्राचीन अथी एहि जगह जे छै से खेत सऽ जे छै सीता माता के निकलल छलखिन आओर एहि सऽ जिलाके नाम जे छै आरो प्रसिद्ध भेल आओर सीतामढ़ी ओहि नाम पर सीतामढ़ी छहिये ओहि जगह जे छै से हुनकर जते राजा दशरथ हल जोतैत रहथिन तऽ ओइ खेतमे से जे घड़ा मे से निकलल रहथिन आ ई सीतामढ़ी ओहि लेल दूर दूर तक प्रसिद्ध अछि आओर एहि लेल आओर धीरे धीरे एहि क्षेत्र के बिकास चलि गेल आओर सीतामढ़ी बड्ड डेवलप भेल आओर सड़क व्यवस्था एक टूरिस्ट पैलेस के रूप मे सेहो भऽ गेल नेता के रूप मे तऽ बहुत लोग के नाम लेकिन जुगलकिशोर शर्मा किशोरी शर्मा इहो सबके जे छै से बड्ड नाम छथि कियाकि क्षेत्र के जे है से हाईलाइट करऽ मे हिनको बहुत योगदान रहलनि आओर ई आरो नेता सबके योगदान रहबे करतै